جی ہیلو جی آپ پھول والی بول رہی ہیں جی ہمیں پلاش پھول چاہیے تھا آج ہی آج ہی چاہیے ایک کیلو کتنے تک کے ملے گا کتنے تک کے ملے گا یہ تو بتائیے آٹھ سو روپئے کلو اتنا مہنگا دے رہی ہیں آپ تو آپ تو جیسا لگ رہا ہے ہمیں لوٹ ہی رہی ہوں اتنا مہنگا بتا رہی ہیں نہیں ہمیں تو یہی پھول نہیں نہیں جی ہمیں یہی والا پھول چاہیے کچھ تو کم کر ہی دیجیے یہ آپ آٹھ سو کم کر کے بتائی ہیں کیوں یہ سونا وونا ہے کیا جو نہیں کم کر سکتی ہیں آپ ہمیں ایک کلو چاہیے تھا جی اچھا دس بیس روپئے کم کریں گی ہم سات سو کا دے دیجیے گا ایک کیلو بہت او ہو مطلب آپ پورا آٹھ سو لیں گی مانیں گی نہیں جی آپ آٹھ سو ہی لیں گی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہم آ رہے ہیں دے دیجیے گا ایک کلو